राजकमल चौधरीकेँ एकटा किताब पढ़ने रही मछली मरी सच कही तऽ हमरा लागल जे लेखक कविकेँ निश्चित रूपसँ पर्सनल समस्या पर्सनल मनोभावकेँ बुझि कऽ आ भविष्यके गर्तमे जा कऽ ओकरा समाधान सोचना चाही समलैंगिकताके ऊपर ई किताब निश्चित रूपसँ देहके बुझिऔ जे शून्य कऽ देने रहथि विचारकेँ एकटा नया विचार दऽ देने रहथि आ लागल हमरा जे एहिपर काज होना चाही ओ अपवादे किआ नहि हुए लेकिन एहन विचार छै समाजमे जे लेकिन ओहि विचारकेँ हमसभ दाबि दैत छी या हमर गार्जिअन हमर उपरका पीढ़ी ओकरा एक्सेप्ट नहि करैत छै जखन कि वैचारिक रूपसँ ओ आदमी स्वतन्त्र छथि तऽ लागैत छै जे किछु ने किछु विचारोत्तेजक बात रहै लेकिन एखनो अप्रासङ्गिके छै आ पहिने तऽ रहबे करै तऽ ईसभ बात रहै आ एखन हम कोनो किताब पढ़यवला ग्रुपसँ जुड़ल नहि छी चूँकि नौकरीके सन्दर्भमे एतेक व्यस्त छी जाहिसेँ जुड़ि नहि रहल छी बेसी